हैलो सर में थुआढ़े कोला खाना आर्डर कीता हा जेह्ड़ा जेह्दा अड्रैस कि सैलें दा तलाऽ हा ते में ह् खाना अपनी गद्दी सिप्पी होस्टल डिलीवर कराना हा ते ओह् अड्रैस गलत होई गेआ ते सर प्लीज तुस केह् करदे चेंज करी सकदे अड्रैस एह्दा